हैलो मछली वाले भैया बोल रहे हो मछली मिल जाएगी अपने को रोहू मछली चाहिए थी फ्रेश फ्रेश है अच्छा अच्छा क्या रुपए किलो है अच्छा फ्रेश मिलेगी ना चाहिए थी तो एक किलो चाहिए थी पर मैं बोल रहा था कि कैसे क्या है मतलब आज निकाली वाली है या इससे पहले निकाल चुके थे आप अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कुछ कम हो जाएगा हाँ कित कितना करोगे आप कम अस्सी रुपये किलो कम नहीं हो पाएगा भैया क्या है फर्स्ट टाई हाँ यही बोल रहे थे नहीं मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम परचेज कर रहा हूँ मैं आपसे तो शायद कैसे क्या है उस हिसाब से बोल रहा था सत्तर कर लीजिए ना अच्छा और भी सामान चाहिए था मुझे तो प्रोन्स चाहिए था आधा किलो मिल जाएगा क्या रुपये है किलो अच्छा तो यह आधा किलो चाहिए था प्रोन्स और क्रेप्स चाहिए था और लोबेस्टर भी चाहिए था आधा आधा किलो चाहिए था हाँ हाँ कर दीजिए मैं आ हाँ थैंक यू